ہم اکثر خبروں کو ہندی اور اردو زبان میں سنتے ہیں اور ہندی اردو دونوں ہماری مادری زبان ہیں ہم دونوں زبانیں اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں ہم جو نیوز دیکھتے ہیں اکثر ٹی سی ایچ اشوک کمار پانڈے کا یہ بھی اکثر جوکہ نیوز میں ہے جو یہ بولتے ہیں اس میں بہت سے الفاظ اردو بھی ہوتے ہیں اور ہندی بھی ہوتے ہیں جو آسان مقامی زبان میں ہیں جو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں اور ہمارے یہاں جو مقامی نیوز ہے ان میں سے کئی ہیں نیوز چینلس ان میں سے سب سے زیادہ جو چلنے والا جو ہمارے یہاں نیوز ہے وہ سیمانچل نیوز ہے ہمارے یہاں کے مقامی خبروں کو اچھی طرح سے وہ پیش کرتے ہیں اپنی زبان میں اور اردو زبان میں بھی اور اپنی زبان میں بھی